कोंकणी आमच्या राज्यांत गोव्यांत आमची मात्रेच मात्रभाशा आनी कोंकणी आमच्या एड्युकेशन सिस्टम मदे हो खूब एक प्रमुख रोल प्ले करता जशे की फ्रोम पांचवी ती धावी पर्यंत आमकां कोंकणी शिकयता कोंकणी ही लँग्वेज आसा ती थर्ड लँग्वेज जावन आसा आमच्या राज्यांत आनी म्हाका अशें दिसता की खुबशे गोंयचे लोक खुबशे कोंकणी उलोवपी मणीस ही थर्ड लँग्वेज घेतात आनी तेंची कोंकणी आणी इम्प्रूव जाता पण म्हाका दिसता की हे जे आसा देट इज सफिशंट ना ते लायक म्हाका दिसता की आमी कोंकणी खातीर लायक अशें लायक प्रोमोट करपा जाय फ्रोम लायक भुरगीं जेन्ना नर्सरींत आसता फ्रोम दॅट टायम टील कॉलेजींत आसता लायक अकरावी बारावी ही कोंकणी आमची ही मातृभाशा आसा ती आमकां लायक यू नो भुरग्यांक आसपाक कंपलसरी जाय बिकॉज कोंकणी आमची मात्रभाशा आनी टॉकिंग अबाउट कोंकणी एड्युकेशन सिस्टम इट प्लेस अ वेरी इम्पोर्टंट रोल बट लायक तितलो एक्सपोजर ना कोंकणीन बिकॉज आतां लायक सगले शिक उलोवप शिकोवप हें सगळें इतून लायक इंग्लीश अंग्रेजींत जाला आनी कोंकणीन कांयच ना सो ही खूब दुख्खाची गोश्ट आय होप इन लायक यू नो फ्युचर कोंकणी लायक यू नो कंपलसरी आसा सगळ्या भुरग्यांक घेवपा आनी थर्ड लँग्वेज ही ना बिकॉज आमी आमच्या एड्युकेशन सिस्टम मद्ये कोंकणी ही जी आसा ती थर्ड लँग्वेज आसा आनी सेकेंड लँग्वेज ना जशें की हिंदी हिंदी कंपलसरी एज सेकेंड लँग्वेज आसा सो म्हाका अशें दिसता की गोव्यांत कोंकणी सेकेंड लँग्वेज जावची ना की थर्ड लँग्वेज